दिनै गाइखेर नांगौ ना नोंनोलाय गाइखेरखौ नांगौ ना नाङा गाइखेरा बे सानसुआव सेरबाय नालाय ओमफ्राय बेलासियावसो हैबाय नालाय गोबाव जानायखाय गावबाय बियो आंथ' दैबो लगायाखै जेबो लगायाखै सानावनो सेरदों सानजौफुआवनो ओमफ्राय नै मालाय गावनायखौलाय माथो खालामबावनो आंबोथ' जेबो खालामाखैना सेरबाय दोनबाय हैबाय बेलासिलायबाय सानसुआव सेरनायानो बार'थायाव सेरनायानो ओंखायनो गावबाय बियो नांबावगौना नांला मोजां मोजां आं मोजां गाज्रिखौ बुंनो रोंला सेरनाया सेरबाय दङ गाइखेरा हैनोसै आं दै होखाया बे थाब सेरनाय थाब फुदुङासै नालाय ओंखायनो गावदों गोबाव जाबायना सेरना दोननाया ओइ दा फुदुंलायनानै जोंहा गेसबो गैया गाइखेर फुदुंलायनाय माजों फुदुंनो आंलाय आं जायखिया हैनोसै नों गावजायो ना मायो नों दंसै आंहा फानग्रा बायदि फाननोसै हैनोसै नों दंसै बिखौ आंबोथ' गावहोआखैना गाव होनना बुङोखैना दे लाखिदो दे दे लाखिबाव ओमफ्राय बिसिबां नांगौ गाइखेरालाय सेरसे आंना गाइखेरा दिनै माबाल' ओंखारदों आदा केजिल' सेरसे गैया

दै लगायना लांसै आं बेखौनो लाव लावब्लाबो गावाथ' लाव लावब्लाबो गावआ बेखौनो लांनोसै आङो दे दोन्दो दे दोन्दो दोन्दो दे औ दोन्दो दोन्दो